चंदौली जिले में स्वास्थ्य सुविधाएँ एक बेहतर स्थिति पे है चंदौली जिले में पी एस सी भी है पी एस सी मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर सी एस सी भी है सी एस सी मीन्स कम्युनिटी हेन्थ सेंटर और डिस्टिक हॉस्पिटल भी है डिस्टिक हॉस्पिटल कमलापति हॉस्पिटल और सारे ही सेंटर पे सुविधाएँ बहुत अच्छी तरीके से उपलब्ध है क्योंकि हम जहाँ रहते हैं हमारे ही जस्ट बगल में पी एस सी है पी एस सी में सफाई के भी एकदम हंड्रेस पर्सेंट सुविधा है उसमें हर एक डाइग्नोसिस अच्छे से होते हैं क्लीनिकल चेकअप अच्छे से होते है डॉक्टर्स टाइम पे प्रेजेंट होते हैं और डॉक्टर्स एक अच्छे डिग्री वाले डॉक्टर्स होते हैं और वो डॉक्टर्स हर एक मरीज हर एक पेसेन्ट को एक बहुत ही शालीनता के साथ बहुत ही काइन्डनेस के साथ देखते हैं और जिससे कि काइन्डनेस हर एक डॉक्टर्स हर एक मेडिकल लाइन वाले इस्टाफ के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि काइन्डनेस ही देखकर पेसेन्ट अपना हर एक प्रॉब्लम्स डॉक्टर्स के साथ सेयर करता है अगर कोई भी डॉक्टर्स बहुत हार्ड इस्पीकर है या फिर रूडली है तो पेसेन्ट उसको कुछ भी बताने से घबराता है इसीलिए डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा काम और पीसफ़ुली होना चाहिए और हाँ प्राइवेट सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर्स सुनने में तो लोगों ने उसको एक झोलाछाप नाम दे रखा है पर कोविड के टाइम में सरकारी गौरमेंट सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ने काम किया हर एक कोविड्स वॉरियर्स कोविड पेसेन्ट को जितना गवर्मेंट ने सहारा नहीं दिया उससे ज़्यादा एक प्राइवेट्स हॉस्पिटल ने सहारा दिया एंटी बॉटी बायोटिक्स का ही यूज़ करके पर मैक्सिमम्स पेसेन्ट्स को मैक्सिमम पेसेन्ट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल ने ही काम दिया आइ मीन काम काम नहीं बोल सकते इसको बोल सकते है उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जिसके कारण आज वे जीवित हैं और एक अच्छे जीवन जी रहे हैं सो कोविड के टाइम ही हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स का वैल्यू समझ में आया जिन्हें हम ही खुद झोलाछाप नाम से बोलते थे सो प्राइवेट्स भी अपनी जगह पे एक सही है एक सही सेक्टर है लोगों के लिए काम किया लोगों के बारे में अच्छा सोचा अपनी आपको जोखिम में रख के कोविड्स के पेसेन्ट को सही ट्रीटमेंट दिया उनको एक अच्छा ट्रीट किया जिसके कारण वे सही हो सके सो हैट्स ऑफ़ प्राइवेट इस्टाफ़्स हैट्स ऑफ़ गौरमेंट इस्टाफ़्स और हाँ हमारा डिस्ट्रिक हॉस्पिटल डिस्टिक हॉस्पिटल कमलापति उसमें एक हर एक टेक्नोलॉजी ऐवलेवल है मीन्स बोल सकते हैं ओ टी से लेके ओ टी से लेके ऑक्सीजन थिएटर्स बोल सकते हैं और जितने इन्स्ट्रूमेंट्स होते हैं जितने भी इन्स्ट्रूमेंट्स होते हैं जितने ऑपरेसन थिएटर में लगते हैं सब प्रेज़ेंट हैं और अच्छे अच्छे टेक्नीक्स अच्छे अच्छे डॉक्टर्स अच्छे अच्छे इस्टाफ़्स अच्छे नर्सेस अच्छे कम्पाउंडर्स भी वहाँ पे प्रेजेंट है और वहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि हॉस्पिटल में हमें सफाई चाहिए होती है क्योंकि पेसेन्ट पहले से ही बैक्टीरिया वायरस से इंफे़क्टेड होता है और अगर और भी ज़्यादा हॉस्पिटल में जाए और उसमें भी प्रेज़ेंट हो तो और ज़्यादा उससे बीमारी हो सकती है सो पेसेन्ट को पहली बात तो उसको इंवॉरमेंट क्रिएट करना चहिए अगर गुड इंवाॅर्मेंट होगा तो पेसेन्ट जल्दी रिकवरी कर सकता है और वो बेड शोर से मीन्स अपने आपको एक अच्छा और अच्छा महसूस कर सकता है और हमें ठीक होने के लिए अच्छा महसूस करना ही जरूरी होता है क्योंकि हम अगर मन से जो चीज़ सोच लेते हैं वाही होता है अगर हमारा मन सही होगा तो हम अपने आपको ठीक करने में अपना अपना मन तन सब लगाएँगे क्योंकि दवा से ज़्यादा हमारी हिम्मत हमें ठीक होने में काम करती है

हॉस्पिटल्स हमारे चंदौली जिला में बोल सकते हैं ठीक ठाक है पर फिर भी और हॉस्पिटल्स की थोड़ी ज़रूरत है क्योंकि कुछ जगहों पे हॉस्पिटल्स दूर है जिनको सिवेरियस कंडीशन में मीन्स सीरियस कंडीसन में पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है तो या तो हॉस्पिटल्स और बनाया जाए या तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारा जाए क्योंकि उनके यहाँ न गाड़ी घोड़े की सुविधा है और न ही हॉस्पिटल की सुविधा है तो वो बेचारे टाइम पे पहुँच नहीं सकते अगर टाइम पे पहुँच नहीं सकते तो फिर ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है सो गौरमेंट को थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना चहिए और फिर चंदौली जिला एक ये बोल सकते हैं कि विकासशील जिला है क्योंकि इसमें सभी चीज एक अच्छे तौर पे एक अच्छे तरीके पे हो रही हैं पर छोटी छोटी चीज़ों में अभी भी कमियाँ हैं जिनको सुधारा जाए और सुधारने के लिए हम भारत सरकार से ज़्यादा भारत वासियों को भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए क्योंकि किसी चीज में अगर दोनों तरफ से सहयोग हो तो वो चीज ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है सो धन्यवाद